हमें पक्षियों का सबसे ज़्यादा उड़ना उनका चहचहाना बहुत अच्छा लगता है और जब फरवरी के महीने में कोयल उं कुहुंकती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है हमारे यहाँ तोता भी है हम उसको सुबह शाम उसकी देखभाल करते हैं खाना पानी वगैरह उसको हम पढ़ना सिखाते हैं उसे राम राम कहना बुलवाते हैं यह मोर बारी बसंत इस समय बारिश में मोर का नाचना हमें बहुत अच्छा लगता है पक्षी जब सुबह सुबह का टाइम होता है पक्षियाँ जब चहकती हैं वह भी बहुत अच्छा लगता है और पक्षी बहुत सारी पक्षियाँ हैं जैसे कि यह वह गोरैया सुबह हमारे आँगन में आती हैं हम उसे चावल डालते हैं और एक कटोरे में पानी रख देते हैं उसे वह पीती है इस तरह वह सुबह भी आती है और शाम को भी आती है और हमारे यहाँ मुर्गा भी रहता है हमारे बच्चे जो हैं वह वह मुर्गा उन्हें बहुत अच्छा लगता है खेलते हैं मुर्गों के साथ और यह क्या कहते हैं उसको गोरैया गोरैया तो हमारे आँगन में बहुत सारी आती हैं हमारा आँगन बहुत बड़ा है इसलिए बहुत सारे पक्षी भी आते हैं हम उसे गर्मी के महीनों में ज़्यादातर हम पानी बदल बदल कर रखते हैं एक कि इन इन्हें भी प्यास लगी होगी वह पानी पीती हैं

और यह मोर है मोर भी हमारे पड़ोस में ही बाग है वहाँ पर नाचते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है मोर का नाचना और कोयल का कुहुँकना एक गोरैया भी हमारे यहाँ आती रहती हैं और पानी दाना इसकी देखभाल हम करते हैं जैसे ही